मां जाम सारा स्कैच ठाहींदो आहियां जीअं की माण्हुनि जा मुंहं थिया कुझु कार्टून थिया कुझु सीनरियूं थियूं त ईअं ई कॾहिं कॾहिं पैंसिल हलाईंदे हलाईंदे स्कैच हलाईंदे हलाईंदे ॾिसणु ईंदो आहे की कुझु अलॻि ई ठही आहियो इन मां हिकु दफ़ो मां हीअं ई कहिड़ो शेप पियो ठाहिया त ठहंदे ठहंदे हिकिड़े मुंहिंजा प्रोफैसर जहिड़ी शिकिलि ठहंदी वई त हू पोइ मां जाम थोरो अञा उन खे सुठी तरह ठाहे करे पोइ प्रोफेसर खे ॾेखारियो त प्रोफेसर बि जाम ख़ुशि थिया